हिकु दफ़ो मां नासिक जे पासे में हिक ॻोठ में वई हुयम उन ॻोठ में मां ॾिठो त सभिनी जे घर जे ॿाहिरां गाडि बाग़ ठहियल होयो जिते तमाम सुठा सुठा वण पोखयल होया उहो ॾिसी मूंखे बि ॾाढो शोक थियो त मां पंहिंजे घर जे ॿाहिरां गा बाग़ ठाहियां ऐं जेमे मां सुठा सुठा वण पोखियां मुंहिंजे घर जे ॿाहिरि हिकु विरांडो आहे जंहिं में मां वण पोखियां आहिनि ऐं जिनि जी सम्भाल करण मूंखे तमाम सुठी लगन्दी आहे ऐं मां हुननि जी जाम सुठी तरह सम्भाल कन्दी आहियां